हैलो प्रणाम प्रणाम कतयसँ बाजैत छी अहाँ हँ हँ एकदम सही जगह पर फोन करलहुँ हँ हम क्रिकेटक कोच छी हमर अभी तकके एक्सपीरियंस यऽ जे हम बचपनसँ क्रिकेट खेलैत एलहुं हँ आ साथमे हम डिस्ट्रिक्ट आ स्टेट लेबल पर से खेलने छी अगर अहाँकें हम अपन अचीवमेंट बताबी तऽ हम अखन धरिमे बहुत सारा टूर्नामेंट जीतलहुँ हँ आब हम विगत दश सालसँ हमरा ट्रेनिंगकें एक्सपीरियंस क्रिकेट कोचिंगके अनुभवसे यऽ हम बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट टीम इवेन स्टेट टीम बिहार रणजी टीमसँ जुड़ल छी आ साथ ही साथ नेशनल लेबल पर भी हम अपन जायत रहैत छी अगर अहाँकें पता हुए अंडर नाइनटीन टीम छी हम असिस्टेंट कोच छियै तऽ हमर एगो एकेडमी यऽ एतय सुपौलमे से बारेमे तऽ हम अहाँकें जानकारीके लिए बताबी क्रिकेटमे अहाँकें जिलामे अपन सुपौल जिलामे तऽ अखन कोनो तत्काल सरकारी ग्राउंड नहि छै लेकिन बहुत सारा ग्राउंड छै जै पर हमसभ अपन अपन कैम्प कराबैत छी अहाँ अपन एकटा सुतपुर गाँव यऽ सुतपुर हाइ इसकूल फील्ड पर हमसभ अपन क्रिकेटकेँ कोचिंग आदि कराबैत छियै ट्रेनिंग कराबैत छियै सुबहके एक घंटाकऽ अहाँ साइडमे देखने हेबय एकटा पीचो बनल छै सपाटबला छै तकर बाद बाउंड्री हँ साथमे गांधी मैदानो सुपौलो हँ सही कहैत छियै गांधी मैदान सुपौलोमे यऽ हमर सभकेँ ट्रेनिंग कैम्प चलैत छै ओतय अहाँकें लिए कोन नजदीक परत

जरुर सुतपुरेसँ स्टार्ट हेतय अहाँके लिए जगह नजदीक परत किआकि हम चाहैत छी जे अहाँ बेसीसँ बेसी समय क्रिकेटमे दिऔ ट्रैव्लिंग कैके ओतय टाइम अपन नहि गमाबूँ सुपौलेमे अहाँकें कोचिंग स्टार्ट कयल जेतय आ हम तऽ सभसँ पहिने अहाँके मोटिवेशनके लिए कहब जे क्रिकेट मे आब महिलाकें सेहो बहुत अपोर्चुनिटी छै वोमेन महिला टीम अखन हालोंमे ओलम्पिकोमऽ ब्रोंज मेडल आनलक यऽ एशियाई बहुत सारा मैडल जीतलै हें ट्वेन्ट ट्वेंटी वर्ल्ड कपकें फाइनल तक पहुँचलय ओहोमे यऽ तकर बाद अपन मेंस टीमके बाद अच्छा खासा बिहार जिलाके अगर हम कहब बिहार राज्यके कहब तऽ बिहार राज्यके बहुत फेमस क्रिकेटरसभ भेला कीर्ति आज़ाद छै रामकिशन छै अगर रामकिशनके नाम अहाँ सुनने हेबय आई पी एलमे चौदह करोड़ टकामे बिकलय हँ ईसभ बहुत फेमस क्रिकेटर छै एहि बेरा बिहारके रणजी टीमके सेहो मान्यता दू साल पहिने भेटि गेलय हें बिहार रणजी टीमके प्लेअर एगो पाकिबुल हसन छै ओ तीन सए रन मारलकय आ साथमे पहिलुक बेर एहेन भेलय हँ जे बिहार ग्रुप में रणजी ट्राफी जीतलकै हँ आब मेन टीम सबकें संगे खेलतै ऑपर्टूनिटी बहुत यऽ तऽ अहाँ जरूर आबू हमरा क्लबमे हम हाइ इस्कूल सुतपुरमे सुबह आठ बजेके समय पर अहाँकें भेटब हाँ जरुर बस जूता पहीरिकें स्पोर्ट्स शूजमे आयब फर्स्ट दिना डेमो क्लासमे

धन्यवाद